कर'नानि सोमोन्दै आं फंसे खोथा बुंनो सानदों आरो कर'नानि सोमोन्दै सिगाङाव हायथ' कभिद नाइनथिन जानाय समाव आंनि न'खरखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय आं जादोंमोन आरो साखा फारा लादोंमोन आरो आंनि न'खरखौ जेन'बा कर'ना जानाय समाव दै गुदुं लोंनाइ जानाय थानाय सिखोन साखोन गाननाय जोमनायफोरखौ साफा सुस्रांनानै जेन'बा हाथायफ्राव थांब्लाबो बाजारफ्राव थांब्लाबो मास्क गान्नानै थांनाय फैनाय आरो थाखा फैसा गासैखौबो साबादानै लाखिदोंमोन आरो गाननाय जोमनायफोरखौ साफा सुस्रांनानै आरो जानाय थानायफोरखौबो सिखोन साखोनै लाखिदोंमोन आं न'खरखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय मोजां लाखिनो थाखाय जेन'बा बे कर'ना जानाय समाव मोजाङै बोथोरखौ मोजाङै मोजां न'खरखौ मोजां लाखिनो थाखाय बे बोथोरखौ माब्ला मोजाङाव फैगोन बेखौ लाखिनो थाखाय आं सांग्रां जादोंमोन आरो बिदिनो गाननाय जोमनाय सिखोन साखोन जानाय थानाय जानायफोरखौबो हुसियारै जादोंमोन बिदिनो ना बेदरफोरखौबो एसे खमजुरि जादों दाथ' नै निरामिसआनो जागासिनो दङ आंनि न'खरावथ' कर'नानि अनगायैबाबो दासिमावबो सांग्रां जागासिनो दं आरो आंनाथ' आरो न'खरा बिरात दैआवनो होनजायो न'आनो दैब' आंना न'खरा दासिमबो कर'ना बायदियानो होनजायो आंबो दा कर'नायानो दंगासिनो दं गुजुनाय गगा मोननाय जागासिनो आरो आं लाल साहा लोङो गायखेर मोनबाबो आं न'खराव गायखेरखौनो लोंबावआ आरो हाथाय बाजाराव थाङोब्लाबो साबोदानै बिदिनो सिगां समावहाय खस्थ' मोनदों बिदिनो मास्क गानाबा अफिसावबो हाबनो मोना हाथायफ्राव गालामाल दखानफ्रावबो माल हरा बिदिनो जिनिस हरा दखानदारफ्रा बेबायदि जादों आरो आरो बेंकफ्राव थाङोब्लाबो मास्क गानाबा हाबनो होया सारमोना जेन'बा मास्क गानाबा दाहाब होननानै वेलकाम खालामा बिदिनो मास्क बायब्रब नानैसो जोङो हाबनांगौ आरो अबयस' बिदि जालायाखै आरोखि जों इसोरनि अननायाव बिदि जानो मोनाखै मास्क गान्नानै थांखादों जोंबो एसेबाबो रोंखागौ नालाय जोंनि गोसोयाव गासिबो बुजिनाय फैखादोंमोन आरो बै समाव सांग्रांयैनो लाखिदों आं न'खरखौ मोजाङै लाखिदों आंनि गथ'आबो बे समाव दाख्लि कर'ना जानाय समाव कलेजाव थाङो फैयो गाननाय जोमनाय साफा बिदिनो मास्क गाननांगौ आरो गाननाय जोमनायखौ दैलिख दिनावनो दिन सुनांगौ आरो साफा लाखिनांगौ आरो थाखा फैसाखौबो साफा बिदिनो मालायनि आखायनिफ्राइ माबायोबा बेखौबो मोजाङै लाबाय थानो मोना बिदिनो दोनथ'नांगौ बिदिनो आलदा माबाफ्राव फकेतफ्राव बिबादि सलिदों आरो बे समावहाय कर'ना जानाय समावहाय कर'ना जानाय समावथ' गोबांआनो खस्थ' मोनदों मानसिफ्रा जेन'बा आंनि नख'राव खस्थ' मोनाखैबाबो बेलेख न'खरावबो गोबां खोनादों खोनानाय जादों जायहा मोजाङै सोलिनो हायाखै बिसोर खस्थ' मोनदों आरो जायहा मोजाङै सोलिनानै माबादों नियमफोरखौ फालिदों बिहा एसे बारग'नायबो जादों खोनादों बेलेख बेलेख जायगायाव दाब दाब जायगायाव खोनादों बिदिनो कर'नाजों गोबां मानसिफ्रा खस्थ' मोननाय आरो जालांदोंबो रुंसारि सोरबाबा सोरबाबा बिदिनो मोजाङै थासारि थानो हायैआव खस्थ' मोनदों सोरबाबा बिदिनो रुंसारिबो जालांदों गोबाङानो खोनाखादों आरो अबैसे इस'रनि अननायाव आंनि न'खराव बांद्राय गाज्रि जायाख्सै जों मोजाङै मो स'लिदों आरो इसिबां माबा जायाखै गाज्रिआव गोग्लैयाखै कर'ना जानाय समावहाइ बेनोसै आंनि बुंनाया